उत्तर प्रदेश की संस्कृति अन्य देशों की संस्कृति से अत्यधिक भिन्न है यहाँ पर कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं जैसे होली दीवाली नवरात्री होली को हम एक दूसरे को रंग लगाते हें और इसमें सबसे प्रसिद्ध ये माना जाता है कि ह सब लोग अपने घर पर गुजिया बनाते हैं वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और सब लोग खाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हें और होली की बधाइयाँ देते हें एक दूसरे के घर जा करके मिठाई वगैरह सब कुछ देते हैं उसकी खुशियाँ मनाते हें और दीपावली मनाते हें दीपावली को ऐसा माना जाता है कि ई श्री राम प्रभु अयो वनवास में से चौदह वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे तो वहाँ के अयोध्या नगरी के लोग उहां ढेर सारे दीये जला करके पूजन करते है उनकी आरती करते हें और खुशियाँ मनाते हें नाचते गाते हें ऐसे ही नवरात्री का भी त्योहार होता है हमारे भारत में मनाया जाता है नवरात्री में कन्याओं का पूजन होता है दिए जलाते हैं नौ दिन को नौ दिन का व्रत रखते हैं सब लोग और उन्हें अच्छा लगता है और भगवान का पूजन अर्चना करते हें और हमारे भारत में ऐसे अनेक से त्योहार मनाए जाते हें और जो कि अन्य देशों में ऐसे त्योहार नहीं मनाए जाते हैं और हमारे उत्तर पदेस में नृत्य की बात की जाए तो नृत्य में हमारे उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के नृत्य होते हैं जहाँ जैसा नृत्य करना होता है वहाँ पर वैसा ही नृत्य करते हैं जैसे कि कॉलेज स्कूल वगैरह में हम लोग करते हैं नृत्य तो वहाँ का नृत्य अलग होता है वहाँ ज्यादा शोर वाला नृत्य नहीं करते हैं और हमारे घर गाँव में माताएँ बहने जो नृत्य करती हैं उनका अलग नृत्य होता है तो ऐसे ही हमारे भारत में अनेक ऐसे जो मनाए जाते हैं त्योहार या कोई खुशियाँ ऐसे मनाते हें तो वो अन्य देशों से भिन्न होता है हमारे उत्तर प्रदेश में मान्यताओं की बात की जाए तो मान्यताएं मान्यताओं में हम देवी देवताओं को ज्यादा मान्य करते हें देवी देवताओ में विश्वास और श्रद्धा भक्ति रखते हैं उनकी पुजा अर्चना करते हें उनके मंदिर में दीये जलाते हें माला अर्पित करते हें और भारत की संस्कृति में हम पोशाक की बात करें तो पोशाक में सबसे प्रसिद्ध साड़ी है जो कि हमारी माताएँ बहनें पहनती हैं शादी या कोई भी त्योहार होता है तो पहनती हैं और वह अच्छा लगता है ये सब हमारे भारत उत्तर प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध पोशाक साड़ी को माना गया है और साड़ी पहन के उनको अच्छा लगता है और उत्तर प्रदेश में में उत्तर प्रदेश के लोग अन्य प्रदेशों से भिन्न होते हैं में मानवता की सबसे अधिक वो सम्मान होता है व एक दूसरे को सबसे ज्यादा सम्मान देते हें अन्य देशों में ऐसा जबकि नहीं होता है